हमरा सभके यहाँके किसान जे हइ से मौसमपर निर्भर निर्भर हइ आओर मने कि खेती करै छै तऽ बरसात नहि हौलक तऽ धान नहि होइ छै धान नहि होलक तऽ दिक्कत है किसान सभके जकरा दमकल हइ तऽ उ पानि अपन पटाके धान कर लेलक आओर जकरा पास साधन नहि हइ तऽ ओकरा तऽ खेती बरबाद हो जाइ छै आओर मने कि खेती कऽ करैके लेल मने कि सभ कुछके व्यवस्था होइके चाही आओर खेतीमे मन लगाबैके चाही खेतीसँ मने किसान लोग जियै छै किसान जियै छै किसान तऽ खेती कऽके मने खाइ छै पियै छै तऽ मौसमपर ही निर्भर हइ कि बरसात होतै तऽ धान होतै धान मने कि होतै आओर बरसात नहि होतै तऽ धान कहाँसँ होतै जकरा पास दमकल है वही ने करतै आओर दमकल हइ जेकरा पास सभ चीजके साधन है वही ने करतै जैसे दाहर आ गेलै तऽ दाहरमे खेती मौसममे बरसातके मौसममे खेतीमेके धाने दहा जाइ छै आओर मने कि है तऽ बरसातके